ہلو ہلو جی آپ اگروال سویٹ سے بول رہی ہیں ہاں جی ایکچولی آپ کی مٹھائی ایکدم سے بہت پرشنسا تعریف سنی ہے ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہم نے سوچا ان کو آپ کے یہاں کی فیمس مٹھائی کھلائی جائے ایکچولی ہمیں مٹھائی کے ریٹ نہیں معلوم آپ کے یہاں کس کس ریٹ پر ہیں مٹھائیاں

برفی

جی جی تو آپ آن لائن بھی اچھا آپ آن لائن بھی سپلائی کر سکتے ہیں آپ ڈلیوری ہوم ڈلیوری کے ذریعے

کتنے پیسے چلیے کوئی بات نہیں ایک کلو پیڑا بھیجوا بھیجوا دیجیے ایک کلو اچھی والی برفی بھجوا دیجیے گا مٹھائی میں کیا کیا ہیں آپ کے پاس مٹھائی میں اور کیا کیا ویرائٹی ہیں کیا کیا آئٹم ہیں جی جی جی جی جی ایکچولی مہمان آئے ہوئے ہیں انہیں کے لیے چونکہ آپ کی دکان کی تعریف سنی ہے تو برفی اور پیڑا ہمیں درکار ہے آپ ایک ایک کلو کے دو ڈبے پیکنگ کرا کر کے ہوم ڈلیوری کرا دیجیے مہربانی ہوگی شکریہ بہت بہت شکریہ